आङो ओंखाम ओंख्रिखौ संब्ला जोंनि आइनि हेफाजाब लायो आरो ओंखाम ओंख्रिया बांद्राय थावा नालाय आंबो संनो रोंजोबा बेनि थाखायनो आइया हेल्प होयो आरो एखनबा समाव बिनि ओंख्रिया सोजां संबासो गोथाव जायो जानो मोजां मोनो जोंबो आरो बयबो जानो मोजां मोनो बिनि थाखायनो संनायाव